हैलो

हा तव्हां ॿुधायो तव्हांखे छा खपे ज़मीन ज़मीन तव्हांखे कहिड़े इलाइके में खपे साउथ दिल्ली में साउथ दिल्ली में हा हा हा अच्छा तव्हांखे दक्षिण दिल्ली में खपे हा अच्छा लाजपत नगर में नेहरु नगर में या हिते ईस्ट ऑफ कैलाश में लाजपत नगर हा अच्छा अच्छा कहिड़े घणे गज़ में खपे पंजाह गज़ में सौ गज़ में ॿ सौ गज़ में ॿ सौ गज़ ॿ सौ गज़ त रेट इलाही ईंदो ॿ सौ गज़ करोड़नि में वेठंदी

हूंदी अठ ॾह करोड़ में आहिनि हा अच्छा ऐं उते आ तव्हांखे घणा फ्लोर ठाहीणा आहिनि त तव्हां पंहिंजे पाण ठाहींदो असांजो ठेकेदारु बि आहे जेको ठाहींदो आहे अच्छा तव्हां ठहाराइ वठंदो अच्छा ठीकु आहे पोइ ॾिसण लाइ कॾहिं ईंदो मां ॾेखारींदुमि अच्छा ठीकु आहे त टाइम कहिड़ो रखूं शाम जो ठीकु आहे शाम जो चई लगे पोइ वरी मां माण्हू मोकलींदुमि उनसां गॾु अची वञिजो साईं या मां तव्हांखे मतिलबु लोकेशन भेजे छॾिंदुमि

ठीकु आहे मां मोले लोकेशन मोकिले छॾिंदुमि तव्हां अची वञिजो ठीकु आहे मां मोकिले छॾिंदुमि ठीकु आहे मां तव्हांजे इन्हीअ नंबर ते मोकलिया न तव्हांजे हा ज़मीन हिकिड़ो कोर्नर जो आहे प्लोट पियो आहे उहो ॾेखारे छॾिंदुमि ॿ सौ गज़ जो कोर्नर जो खपे न हा ठीकु आहे मां तव्हांखे मोकिले छॾिंदुमि कोर्नर जो ॾेखारींदुमि ऐं हा ठीकु आहे ठीकु आहे मां उत उते अ उते ई हा उन्हीअ जॻह ते मां ॾेखारे छॾिंदुमि उन्हीअ जॻह ते आहे हिकिड़ो प्लोट पियो आहे असांजे वटि ठीकु आहे हूअ ॿारहं करोड़ घुरे थो पियो तव्हांखे अ इन इन्हीअ रेंज में हली वेंदो ॿारहं करोड़ थो घुरे उहो हा हो त भई त आम्हूं साम्हूं वेही करे ॻाल्हाइजो मां तव्हांखे ॿिनिनि खे मिलाइ छॾिंदुमि आम्हूं साम्हूं हा आम्हूं साम्हूं वेही करे ॻाल्हाइजो हा चलो ठीकु आहे

अच्छा तव्हां अची वञिजो ठीकु आहे ठीकु आहे